मोब्लिबनि तारफोरखौ जों माब्लाबाबो लान्दां आखायजों दांनो नाङा आरो माब्लाबा सारअन्थाय बारहुंखा फैयोबा मेन सुइचफोरखौ बोख्लायनानै दोन्नांगौ आरो ओन्दै ओनलाफोरखौ खारेननि तारफोराव नि खाथियाव थाहोनो नाङा जाहाथे जों बिनिफ्राय बे खैफोदनिफ्राय बारग'नो हायो बेखौ जों साफ्रोमबो गारजेन आरो बिमा बिफाफोरा जेब्लायबो सांग्रांयै थानो नांगोन मानोना जोंहा न'फोराव खारेन बानायोब्ला एम सि बि आइस'लेटर काट आवट मेन सुइचफोर थायो अखा खोरोमनाय अखा हानायफोराव बेफोरखौ बोख्लायनानै दोनोब्ला गाहाम जायो बेनिखायनो आं साफ्रोमबो जोंनि आसामनि नोगोरारिफोरखौ बेखौनो खावलायहरो जाहाते लान्दां आखायजों जोङो माब्लाबाबो मोब्लिबनि तारफोरखौ दांनो नाङा आरो गामिफोराव बहाबा तारफोराव औवा एबा दंफां दालायफोर गोलैसिनदोंबोला साखाथिनि खारेन मिरु एबा खारेन हरग्रा मोनसे जोंहा सेन्टार थायो बेफोराव हेल्प नाम्बार थायो बे हेल्प नाम्बारखौ लानानै बिथांमोननिसिम खबर हरनानै जाहाते जोङो बे खैफोदनिफ्राय रैखा मोनो बेखौ जों बयबो गोसोयाव लानानै बे खैफोदनिफ्राय रैखा मोन्नो हायो बेखौनो आं दिनै बुंनानै फोजोबनाय जाबाय थेंकिउ